असांजे खेत्र में राज्य में पारंपरिक त्योहार नवरात्रि आहे जे को माण्हू पर्यटक जे का हूंदा आहिनि देश विदेश मां ईंदा आहिनि दुनिया भर मां ईंदा आहिनि उहो उन्हनि खे नवरात्रि मेलो ऐं चेटीचंड जो बि हिकु मेलो आहे जे को देश विदेश दुनिया वारे माण्हुनि खे आकर्षित कंदो आहे ही पर्यटक बि हिन उत्सव जो हिसो ठवंदा आहिनि ऐं हुनखे हुनजो जाम मज़ो माणंदा आहिनि पर्यटक जे का आहिनि हू पारंपरिक त्योहार में सदा अची आराधना बि कंदा आहिनि भॻवाननि जी ऐं गॾु गरबा बि खेलंदा आहिनि ऐं चेटीचंड में सिंधी छेॼ कंदा आहिनि ऐं झूलेलाल साईंअ जी पूॼा बि कंदा आहिनि